अहाँ हमरे पास कोनो खास तकनीक या ट्रिक तऽ ना अछि नहि छै कि भोजन आओर व्यञ्जन अतिरिक्त स्वादिष्ट बनाबयके लेकिन हँ हमसिनी अपन पारम्परिक आओर पौराणिक तरीकाकेँ अपनाकर खानाके अधिक लजीज स्वादिष्ट बनाय सकैत छियै जेनाकि मिट्टीके चूल्हेपर खाना बनाकर मिट्टीके चूल्हेपर मिट्टीके मिट्टीके बर्तनमे खाना बनाकर हमसभ खानाके अत्यन्त स्वादिष्ट बना सकैत छियै मिट्टी मिट्टीके बर्तनसँ मिट्टी की ओ सोन्धी जे खुशबू आबैत छै ओकरासँ खानाके खानाके स्वाद अपनहि आप बढ़ि जाइत छै उस ओकर अतिरिक्त हमसिनी पश्चिमी सभ्यताके मिठाइएके जगह अपन अपन पौराणिक मिठाइ जेनाकि ठकुआ ठकुआ भुसबा इत्यादि परोसकर खानाको ज्यादा आकर्षित बनाय सकैत छियै जे हमे हमारे सभ्यताके भी विकसित करतै हमारे पौराणिक कथाके भी आज आजकलके पीढ़ीके याद दिलेतै आओर आओर हमे हमारे एक हम सभके एकरा भी दुनिआाँमे प्रचलित करतै तऽ इन सभीसँ हम अपन खानाकेँ अत्यधिक स्वादिष्ट बनाय सकैत छियै जे जे जे मिट्टीके बर्तन आ आ मिट्टीके चूल्हा तऽ हमार बिहार मिथिलाके जान छै छठि पूजामे भी एकरामे पकवान बनैत छै आ पूजापाठमे जे पकवान बनैत छै ओसभके स्वाद तऽ सबसँ अलग आओर सभसँ अलग आओर आकर्षित होइत छै तऽ ई पावर होइत छै हमर मिथिलाके मिट्टीके चूल्हाके